دہلی میں بہت ساری گھومنے کی جگہ ہیں جیسے لال قلعہ ہو گیا جامع مسجد ہو گیا انڈیا گیٹ ہو گیا قطب مینار ہو گیا لوٹس ٹیمپل ہو گیا لودھی گارڈن ہو گیا اور اسی طرح سے بہت ساری گھومنے کی جگہ ہیں دلّی بہت سندر شہر ہے اور یہاں پہ یہاں پہ سارے نیتا ویتا کا جتنا گڑھ ہے یہاں پہ سنسد ہے پارلیمنٹ ہے سب کچھ یہاں پر ہے اور یہاں ہوائی اڈے ہیں ہوائی اڈے میں بھی سروسس کافی اچھی ہے اور یہاں سے بہت سارے ڈیلی جو بہت سے علاقوں میں لوگ آتے جاتے ہیں یہاں اور یہاں پہ جیسے کہ نیو دلّی ریل وے اسٹیسن ہو گیا اور پرانی دلّی ریل وے اسٹیسن ہے اسی طرح نظام الدین ریل وے اسٹیسن ہے اور آنند وہار ریل وے اسٹیسن ہے جہاں کی سویدھائیں کافی زیادہ سویدھائیں اپلبھد ہیں یہاں پہ آپ کو ہر چیز کی سویدھا مل جائے گی اور آج کل تو ٹکٹ کے لئے مشین لگ چکا ہے آپ کو لائن لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ آرام سے ٹکٹ لے سکتے ہیں اور یہاں بس کی سروسز بھی کافی اچھی ہیں عام عام جو مطلب کہ غریب لوگ ہیں وہ بھی بس میں سفر کر سکتے ہیں اتنا کم کرایہ ہے بس کا دہلی میں اور لیڈس کے لئے تو بالکل فری ہے وہ کہیں بھی جائیں بس سے بس میں کوئی ان کا مطلب ٹکٹ کے پیسے نہیں لگیں گے یہاں کہ دہلی میں بہت ساری سروسس کافی اچھی اور بہتر ہو چکی ہے پہلے کے مطابق آج کل دہلی میں بہت ساری چیزیں بھی ملتا ہے اور بہت ساری ضروریات کی چیزیں